नोंथाङा मोसानायनि बबे रोखोमखौ मोजां मोनसिनो आरो मानो आं मोसानायनि रोखोमखौ मोजां मोनसिनो बागुरुम्बा बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो दखना बिदन ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा खानाइयाव बिबार थुनानै ज' ग्रुप मोसायो आरो जों बागुरुम्बा मोसानायाव आखाइ सिबै सिबै जानजि सोमाव सोमाव बाज्ल' बाज्ल' मोसायो बागुरुम्बा मेथाइखौ बयबो मोजां मोनो बागुरुम्बाखौ जों बैसागु फोरबोआवबो मोसानाय जायो जों बागुरुम्बाखौ गासैबो माखासे बैसागु फालिथाइ सुबुंफोरा बागुरुम्बा मोसायो बागुरुम्बा बागुरुम्बा मोसानायाव बागुरुम्बा मोसानायाव जों जानजियाव आरनाइ खानानै खानाइ हसारनानै खानाइ हसारनानैबो मोसायो आरो जोङो खानाइ खाथ'बनानैबो मोसायो